دس تاریخ بارہواں مہینہ دو ہزار بیس سولہ تاریخ گیارہواں مہینہ دو ہزار اكیس نو تاریخ ساتواں مہینہ دو ہزار بائیس نو چھ تاریخ آٹھواں مہینہ دو ہزار تئیس تین تاریخ چارواں مہینہ دو ہزار چوبیس